साढ़े लोक च भांति भांति दे ध्यार मनाये जंदे न ते साढ़े इत्थें जि'यां भांति भांति दे लोग रौह्ंदे ऐ हिंदु मुस्लिम सिक्ख ईसाई लोग ते उंदे बक्खरे बक्खरे ध्यार होंदे सब तू पैह्लें गल्ल करचै अस ऐसे ध्यारें दी मतलब जि'यां होई गेआ जि'यां होई गेआ स्वतंत्रता दिवस उस्सी आक्खदे इंडीपेंड्स डे जिसी आक्खदे अस गणतंत्रता दिवस जिसी रिपब्लिक डे गांधी जंयती एह् जेह्ड़े डे होंदे न एह् राश्ट्री ध्यार होंदे न इंदे च केह् ऐ की पूरी दूनियां इस्सी मनांदी ऐ हर जेह्ड़ा धर्म दा लोग होऐ बंदा होऐ उस्सी मनांदा ऐ एह् होंदा दिल्ली आह्ला लाल किला एह् रेड फोर्ट जिसी आक्खने आं अस ते इंडिया गेट उत्थें मनाये जंदे उत्थें गांधी जंयती मतलब की गांधी जयंती बी उत्थें मनाई जंदी ऐ गांधी दा जेह्ड़ा उत्थें स्थल बनाये दा उत्थें बी मतलब ओह् जेह्ड़ी शरधांजलि बगैरा दी जंदी ऐ जां जेह्ड़े दूऐ ध्यार होंदे ऐ जि'यां अस आक्खने हिंदुएं दे ध्यार होंदे जि'यां देआसली देआली सब तू मतलब जेह्ड़ा हिंदुएं दा सब तू बड्डा ध्यार मनाया जंदा ऐ क्युंकि इसदी जेह्ड़ी मान्यता ऐ ओह् की इस दिन राम जी चौदहां वर्श बाद वनवास कट्टियै अयोध्या बापस पुज्जे हे ते उस खुशी च इत्थें लोकें दीऐ जलाये हे ते उस्सी हर साल देआली मनाई जंदी ऐ ते बाकी रक्खड़ी मनाई जंदी ऐ भैन अपने भ्रांऐं ई रक्खड़ी दिंदी ऐ बाकी होर बी बाकी ध्यार मनाये जंदे ऐ इत्थें मकर सक्रांति होई फिर अस आक्खने आं दशैह्रा मनांदे इत्थें दे लोक फिर जेह्ड़े मुस्लिम लोग होंदे ओह् लोग ईद मनांदे आं ते जेह्ड़े ते सिक्ख लोग होंदे गुरू पर्व गुरू नानक जयंती जिसी अस आक्खने आं अस गुरू गोविंद सिंह जयंती फिर काफी सारे उंदे बी ध्यार होंदे आं फिर काफी सारे जि'यां जिनेंगी अस क्रिशिच्यन आक्खने आं इंदे बी ध्यार जि'यां क्रिसमस होई गेआ उंदे भगवान हे जीसस जिनेंगी आक्खने आं उंदा जनम होआ हा उस दिन ते इं'या ते काफी सारे ध्यार जि'यां बैसाखी होंदी ऐ केरला आह्ली साईड लोग एह् ध्यार मनांदे पौंगल इ'यां गै काफी जादै ध्यार ऐ साढ़े भारत देश च ते सारे लोग इसगी खुशी कन्नै मनांदे कुछ मनाना बी चाहिदा क्युंकि हर ध्यार जेह्ड़ा ऐ उंदी अपनी अपनी कोई मान्यता ऐ ते कुसै दे बी ध्यार गी अस घट्ट निं आक्खी सकने अपनी अपनी मान्यता ते अपनी अपनी शरधा कन्नै लोक मनांदे ऐ ते कुसै दी हर ध्यार जेह्ड़ा खुशी कन्नै मनाना चाहिदा ऐ ते ओह् चंगी गल्ल होंदी ऐ